اردو ہماری مادری زبان جو ہماری ثقافت ہمارے ورثے ہماری تہذیب ہمارے تمدن کی ضامن ہے اور ہماری ریاست پچھمی اتر پردیش میں یہاں پر اردو کا ایک کلیدی اور اہم کردار رہا ہے اور اردو زبان نے ہمیں جینے کھانے پینے اٹھنے بولنے ہر ایک چیز کا سلیقہ سکھلایا ہے اردو زبان نے ہمیں مدارس بنانے مساجد کر بنانے اور ایسے ہی اپنے معابد بنانے کی اجازت دی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کا ہی اس میں کلیدی کردار اور رول ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم وقت پر نماز ادا کر سکتے ہیں اذان کا نماز کا مفہوم سمجھتے ہیں ایمان کی حقانیت کو سمجھتے ہیں اور جو ہمارے ثقافت ہے ہمارے ورثے ہیں ایمان کے علاوہ جو ظاہری ہمارے ورثے ہیں جو ہماری جائیدادیں ہیں وقف کی جائیدادیں ہوں یا اسی طریقے پر ہمارے مزارات ہوں ہماری مساجد ہوں مکاتب ہوں ان کے تحفظ میں بھی اردو نے ایک اہم رول ادا کیا ہے